पहिल फर्स्ट अप्रिल उन्नैस सए सोलह जहिया एहि महाविद्यालयमे हम अपन सेवा प्रारम्भ कयल दस जुलाई दू हजार छओ जहिया पूर्व क्षेत्रीय भाषा केन्द्र भुवनेश्वरमे हम अपन कार्य प्रारम्भ केने छलहुँ ओतयसँ तीन जुलाई दू हजार नओके मैसूर पहुँचल रही जतय मुख्य शैक्षिक पदाधिकारीके रूपमे हमर नियुक्ति कयल गेल छल हँ हमर जन्म चौदह मार्च उन्नैस सए सरसठि आओर हमर वैवाहिक तिथि बाइस अप्रैल दू हजार एक